जी हाँ मैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बता सकती हूँ स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारतीय नागरिक को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक करने का प्रयास है यह अभियान दो अक्टूबर दो हज़ार चौदह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना है जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढे और यह भारतीय समाज के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण की की सुरक्षा में भी सहायक हो मैंने सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया है मैंने एक एन जी ओ के साथ जुड़कर गाँव में जाकर वहाँ नलों के आस पास की सफाई करवाई है और वहाँ ब्लीचिंग पाउडर डलवाया है हमारे आस पास का क्षेत्र भी बहुत साफ़ है और यहाँ पर भी सफाई कराने की आवश्यकता है